आतां गोंयान पयलींच्या सारकी क कला उल्ली ना लोक आतां कामाक वचपाक लागला तेंची लायफ आतां सद्या बिझी जाल्ली आसा सो आमची जी कला आसा तो कल्चर आसा ते पयलींसून आतां समज आतां चांदोर गांवान जो मुसळ जातालो मुसळ आतां त्यो एकात गांवान हें जाता आनी आतां लोकांक खातीर पावोवपाक आतां मुसळ म्हणजे किदें लोकांक कडल्यान जाणून घेवपा खातीर गोंयान आतां सद्या फॅश्टिवल ऑर्गनायज करता गोवा इंटरनॅशनल सँटर फॅश्टिवल्स ऑर्गनायज करता आनी आमची जितली समज आतां जागोर जो खंयच्या खंय शेणलोलो आसा आ समज चिमला गांवान जो जागोर सामको जीं पात्रां मेळाना म्हुणू तेंच्यानी दवरलोलो तो आतां प परत तेंच्यानी स्टाट केला सो हितुतल्यान तिंका म्हणजे आतांची ती पिळगी आसा तिंका बी कळपाक जाय की पयलींसून जी आमी कला करून येयल्ली आसा ती फुड्या लोकांक कळपाक जाय आनी आमची कला राखूंक जाय गोंयान आतां अशें गो गोंय सरकारा कला आनी संस्कृती संचालनालय जे लोकउत्सव बीन किदें किदें ऑर्गनायज करता तातुंतल्यान लोकांक आतां कळटा की आमच्या गोंयान इतले त तराचे कल्चरल फो डांस आसा फोक डांसीस आसा लायक मुसळ गोफ मागीर तोणयामेळ धनगर हे नाच जे खंयच्या खंयच्या शारांनी जे करून येयल्ले आसा ते स आतां सगळ्या लोकांक खबर आसा की इतल्या तरांचे फोक डांसीस आमच्या गोंयान आसा म्हणून